بچوں کو جب کوئی کام سیکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہم پتا کرتے ہیں کہ ان کو کون سا کام پسند ہے یا کون سا کام وہ اچھے سے کر سکتے ہیں یہ بات پتا لگنے کے بعد ہم لوگ بچوں سے پوچھتے پتا کرتے ہیں کہ وہ کیا کام اچھے سے کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے بعد اس کام کے ایکسپرٹ کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے پاس بچوں کو کام سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں بچے جب اس ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں تو کام سیکھ لیتے ہیں جیسے کہ بڑھئی کے پاس جاتے ہیں لکڑی کا کام سیکھ جاتے ہیں کسان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کسان کا کام سیکھ جاتے ہیں ایسے ہی بہت سے کام ہوتے ہیں جو بچے کرتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں ایسے ہی بچوں کو جب ان کے ایکسپرٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے تو ان کے کام بھی کرایا جاتا ہے اوراس سے ریلیٹیڈ جو پڑھائی ضروری ہے وہ پڑھائی بھی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ آگے اس کام کو اور اچھے سے کر سکیں